हमारे क्षेत्र में जैसे प्राकृतिक संसाधन जल वायु कपास फसल यह सभी हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं इनका हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व है इनका उपयोग हमारे व्यावसायिक गतिविधियों के अंदर बहुत ज़्यादा है जल की अगर हम बात करें तो जल से बिजली बनती है तो इससे व्यावसायिक गतिविधियां हो रही है फसल से किसानों को काम मिल रहा है किसानों का पेट चल रहा है तो उसके लिए ये व्यावसायिक गतिविधियाँ उनके लिए महत्व है हमारी जो प्राकृतिक संसाधन है इन्ही के वजह से मनुष्य का एक जीवन मनुष्य का व्यावसायिक संसाधन गतिविधियाँ वह कर पा रहा है और इसका महत्व हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा है